आमच्या गोंयांत खुबशे अशे जाता अशी पार्टी जाता मज्जा करपाक आसता पालखेकूय आमी खूब मज्जा करतात पूण थंय पार्टी अशी जायना आनी अशें साजांव जाता साजांवाक लोक एके कडेन येतात सकाळचे न्हातात बितात बांयंत उडकी मारतात थंय मज्जा करतात आनी अशें तकलेक अशें रावंड फुलांचें हें करून घालता फोटोज मारता शिवोले जाता तो मेन जो सांजाव जाता तो शिवोले जाता त्या उदकांत मागीर सगळे लोक न्हावपाक बी वयतात अशें करून पार्टी पार्टीजूय जाता थोडे कडेन थोडे कडेन जायना सांजावाक मज्जा येता ती पावसांत सामकी फुलोन मज्जा करतात सगळे लोक